जयपुर ज़िले में जलवायु मौसम के आधार पर परिवर्तित होती रहती है यहाँ मई जून के महीने में तेज़ गर्मी पड़ती है तो वहीं अक्टूबर नवम्बर के अंदर बहुत तेज़ सर्दी भी पड़ती है बारिश का भी यही है कि यहाँ भी बारिश कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है पिछले एक दो वर्षों के अंदर मैंने ये बदलाव काफ़ी देखा है मौसम के अंदर कि मई जून के महीने के अंदर भी बहुत सर्दी पड़ी थी अभी और नवम्बर दिसम्बर के महीने में तेज़ बारिश भी होती रही है तो बदलते मौसम और जलवायु से आम नागरिक का दैनिक जीवन भी काफ़ी प्रभावित होता है और वो बदला भी है